हाँ मुझे पाँच तारीख याद हैं एक जनवरी दो हज़ार नौ दो फरवरी दो हज़ार तीन चार दिसंबर दो हज़ार आठ पाँच नवंबर दो हज़ार सात छः अकटुम्बर दो हज़ार ग्यारह